जयपुर जिले में उगाई जाने वाली मुख्य फसलें हैं बाजरा मोठ मूँग ज्वार तिलहन इसका हमारी अर्थव्यस्था में बहुत महत्वपूर्ण योगदान है ये फसलें व्यावसायिक रूप से जिले के लिए लाभदायक हैं साथ ही व्यंजनों के रूप में इनका उपयोग किया जाता है और स्वास्थ्य के लिए स्वास्थ्यप्रद व्यंजनों के रूप में भी लिया जाता है जयपुर जिले में कपास गन्ना दाल फलों की माँग ज्यादा है अनाज को बोने से लेकर बाजार में बेचने तक की जो प्रक्रिया है वो निम्न चरणों में पूरी होती है जैसे बीजों की बुवाई फिर खाद की खाद डालना फिर सिंचाई करना फिर निराई गुड़ाई है कटाई है और फिर अनाजों को बाजार में सही दाम पर बेचना फसलों का जो अनुकूल मौसम है वो है जैसे रबी की फसल की बात करें तो अक्टूबर से दिसंबर खरीफ की बात करें तो सितंबर से अक्टूबर जायत की बात करें तो मार्च से जून में की जाती है